एक नवजात शिशु के पहले वर्ष में जो संस्कार होते हैं उसके अंदर एक तो सबसे पहले उसका नामकरण होता है जो कि उस परिवार के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है और उसके बाद उसके दूसरा जो उसका संस्कार जो बोला जाता है उसका मुंडन कराया जाता है वो हमारे हिंदू रिवाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस मुंडन के बाद ही वो बच्चा हमारे घर का एक पारिवारिक सदस्य बन जाता है